بنائی اور سلائی کرنے کے لیے آج کل کیا ہے بہت سارے آلات مارکیٹ میں آسانی سے ہمیں مل جاتے ہی جیسے کہ قسم قسم کے دھاگے ہیں جو بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں اگر ہمیں بنائی کرنا ہے تو جو اون کے گولے ہوتے ہیں وہ بھی بہت اچھے مضبوط اور بہت سارے رنگوں میں ہمیں دستیاب ہوتے ہیں سلائی کے لیے پہلے کی طرح مشینیں نہیں رہیں بلکہ بہت ہی ایڈوانسڈ مشینیں آج کل مارکیٹ میں موجود ہیں سلائی مشین جو کرنٹ کی مشین ہے یا پھر ہم ہمارے پرانی مشین کو بھی ہم موٹر لگوا سکتے ہیں اس طریقے سے بنائی سلائی کے کئی آلات اور کئی طریقے مشینوں میں کئی سیٹنگس ایسی موجود ہیں جس سے ہم آسانی سے بہترین انداز میں ہم اسے خرید کے آسانی سے ہم گھر میں سلائی اور بنائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم نے چاہیے تو سلائی اور بنائی کرنے کے لیے ہم بہت سارے نڈلس وغیرہ لے سکتے ہیں اور کیا ہے مخلتف قسم کے کپڑے لے کر بھی ہم سلائی مشین پہ کر سکتے ہیں اس طریقے سے سلائی بنائی کرنے کے لیے ہمیں کئی چیزیں ہیں اور ہمیں مزید چیزیں اگر خریدنی ہیں تو وہ بھی بازار میں آسانی سے آج کل دستیاب ہوتی ہیں آن لائن بھی ہمیں یہ چیزیں مل سکتی ہیں